ہیلو سبزی والے بول رہے ہو مجھے ایک گاجر چاہیے اور ٹماٹر بھی چاہیے اور ایک کلو آلو بھی چاہیے اور گوبھی بھی چاہیے ہری مٹر بھی چاہیے ہاں اور ان کے سب کے ریٹ بتا دو مجھے کیا کیا چل رہے ہیں آلو کیا پانچ سو روپیہ کلو اور گاجر چیرے سات سو روپئے کلو اور ٹماٹر دو سو روپئے کلو اور گوبھی نو سو روپئے کلو اور ہری مٹر اور سبزی تازہ تو ہے نہ باسی واسی تو نہیں ہے اچھا ہاں

ہاں میں آؤں گا آپ کی دکان کہاں ہے سر

ٹھیک ہے اور آلو کے ریٹ کیا بتائے تم نے آج تو چلو ٹھیک ہے